पयलींच्या काळांत बायलांचें काम घरानूत सिमीत आशिल्लें सान्न मारप आयदनां घांसप भुरग्यांक सांबाळप हें सगळें तांकांच करचें पडटालें हेच्या भायर तीं केन्ना गेलींच ना घरांतल्या चार वण्टींनी अडखळून उरताली ना ती आपले निर्णय स्वता घेवं शकताली ना ती आपल्याक जाय तशी वागपाक शकताली पयल्या काळान तशी मेकळीक नाशिल्लीच पूण आतां काळ बदल्लो आतां बायलां आपल्या स्वताच्या पांयाचेर उबी आसा तीं आतां आपलो निर्णय स्वता घेता शिर्वीस करता इतलेंच न्हय तर आतांच्या काळान आमकां हें बी पळोवपाक मेळटा की आतां आतां बाय घरांतली मुखेली ही बायल जावन आसा तो म्हणजे एक सगळ्यांत व्हड बदल आनी इतलेंच न्हय तर दर एका क्षेत्रान तिणें विकास केल्लो आसा तें मागीर शिक्षणाचें क्षेत्र जावं वा विज्ञानाचें क्षेत्र सगळीच कडेन बायल मनशांनी प्रगती केल्ली आमकां दिसून येता